मीडिया बिच्च बड़े सारे इशू होंदे जेह्ड़े हाईलाइट होंदे रौंह्दे जियां कोई पिछले बारी केह् होएआ कि इलैक्शन बिच्च इक पिछले बारी केह् होएआ कि इलैक्शन बिच्च जियां तां इक किसान बिल आया तां ओह्दे ओह् बी इक आखेआ कि इशू हा तां ओह् हाईलाइट कीता मीडिया ने जेह्की बी सरकार ही तां उसी हलाई सुट्टेआ होर उसी मजबूर करी ओड़ेआ के जेह्ड़ा कसान बरोध बिल आए दा हा सब्सिडी आह्ला तां ओह् जेह्ड़ा गौरमेंट ने बापस लैने उप्पर मजबूर होई गेई गौरमेंट अगर ओह् नेईं लैंदी तां गौरमेंट दा सारे किसान पूरे जेह्के ओह् पूरे हिंदोस्तान दे जेह्ड़े लोक हे ओह् शिड़के उप्पर उतरी दे हे होर ओह् उसी जेह्का ऐ खतम करने दे चक्करै च हे एह्दे आस्तै गौरमेंट गी बड़ा नकसान होना हा ते ओह्दे आस्तै बी बड़े सारे किसाने बड़ी मेह्नत करना पेई बड़े बड़े बारी ओह् ह्ड़तालै उप्पर बैठे पर लेकिन उनें केह् कीता कि फिर ओह् अपना जेह्का ऐ मुश्किल जेह्की उं'दी आवै दी ते ओह् गौरमेंट ने दबारा उसी गै बापस लेई लैत्ता ते होर बी बड़े सारे इशू होंदे जेह्के साढ़ा मीडिया होंदा सोशल मीडिया उसी ओह् हाईलाइट करदा अज्जकल ते हर इक बंदा मीडिया पर्सन ऐ जियां कुसै दा फ़ोन जेह्का तां ओह् कोई ना कोई वीडियो जित्थे कुतै लड़ाई होआ दी होए अगर ओह् वीडियो जेह्ड़ी ऐ बनाई चाढ़ी ओड़दा मैंटे न च ओह् हाइलाइट बनी दी ओह् बी इक सोशल मीडिया दा कम्म करदा अगर होर बी दिक्खेआ जा तां बड़ा सारे लोक न जेह्के फोने उप्पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे कम्म करदे सोशल मीडिया दा कम्म जेहका ऐ ओह् फोना उप्पर करी उड़दे कुतै होर बी कुतै कोई रिश्बत लै दे होऐ ओह् बी कोई अगर हिन्दू मुस्लिम दा दंगा फसाद रैह्न सैह्न दा चला दा होऐ तां ओह् बी केह होंदा के सोशल मीडिया पर देई ओड़दे ओह्दे उप्पर दंगे फसाद बड़े शुरू होई जन्दे धर्म उप्पर लोकें गी लड़ाना शुरू होई जन्दे ते रैह्न सैह्न उप्पर बी कल्चरल इशू बनी जंदे ओह्दे उप्पर बी सोशल मीडिया दा जेहका रोल ऐ बड़ा अच्छा ऐ ते ओह् रोल बी सोशल मीडिया बड़ा ठीक रोल प्ले करदी